वह हमारे ट्रेन का जो राज्य है राज्य में है जब वह हमारी सबसे अच्छी सस्ती ट्रेन हे हम ट्रेन की यात्रा करते बहुत लम्बी लम्बी दूर जाते हैं तो ट्रेन की यात्रा करते हैं अच्छा लगता है इसमें बैठना और सस्ते भी पड़ जाती है और हमें हमारे दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में घूमना ट्रेन में बहुत मज़ा आते हैं बहुत अच्छा लगता है और फ्रेंड के साथ में तो बहुत अच्छे मज़ा आते हैं फ्रेंड के साथ में देखता हैं एन्जॉय करते हैं हम ट्रेन में के क्या बताएँ और बहुत अच्छे से खाना भी खाते हैं उसमें और अच्छे से सो भी जाते हैं उसमें नींद भी निकल जाती हे बहुत अच्छी यात्रा है ट्रेन की और सस्ते भी पड़ जाती है और उसके लेकिन हैं ना थोड़ी साफ सफाई कम है और लेट बाद में भी थोड़ी साफ सफाई कम है तो यही है कि थोड़ी सुविधाएँ कम हैं उसमें तो इसके कारण थोड़ा हिचकिचाते हे लेकिन वह सस्ती पड़ती है तो उसकी यात्रा भी अच्छी लगती है जाने आने में बहुत मज़े भी आते हैं आरामदायक भी है आराम भी मिलता है आराम कर भी पाते है अपन अच्छे से सो भी पाते है और वो बस में क्या है अपन अच्छे से बैठ नहीं पाते है अच्छे से सो भी नहीं पाते और अगर भीड़ भाड़ रे तो इधर से उधर से कुचल डालते है अपने को इसलिए और यह उलटी की बहुत समस्या रहती है बस में पैसे भी ज़्यादा लगते है और घुटन भी होती है पता नहीं अजीब अजीब सी वह बदबू आती है उसमें इसलिए वह है न हम ट्रेन की यात्रा करते है बहुत अच्छी लगती है ट्रेन की यात्रा मज़े भी आते है उसमें करने में और कहीं भी जाते हैं तो फ्रेंड लोग ज़्यादा जाते है साथ में फ्रेंड लोग उनको बहुत मज़ा आते है कि सब कहीं लम्बी यात्रा पर चले घूमने तो हम बहुत दूर दूर जाते हैं तो बहुत मज़ा आते हाँ घूमने के फ्रेंड उन्ड के साथ में और अच्छे से एन्जॉय भी कर पाते हैं खाना भी खा लेते है बहुत अच्छी मज़ा आते हैं खुल कर जिते हैं ट्रेन में